वैसे तो मेरे घर के आस पास कोई ऐसी दुकान नहीं है जिससे मैं अच्छी किताबें खरीद पाऊँ मेरे घर से काफ़ी दूरी पर एक किताबों की दुकान है जहाँ से मैं कभी कभी किताब खरीदती हूँ वैसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा जब कभी बाहर जाती हूँ जैसे कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में वहाँ पर यदि मुझे कोई बहुत ही प्यारी या संगीन किताब दिखाई देती है तो मैं उसे खोल कर देखती हूँ अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं वह किताब खरीद लेती हूँ वैसे तो मेरे आसपास कोई भी सेकंड हैंड बुक की दुकान नहीं है क्योंकि इधर गाँव का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत की कम मात्रा में दुकानें पाई जाती हैं